हमर जिला मुजफ्फरपुर अछि मुजफ्फरपुरमे बहुत किछुके सुविधा छै जेनाकि जल योजना स्वस्थके लेल आओर कचड़ा फेकऽके व्यवस्था आओर लड़कीके पढ़ऽके लेल इसकूलके व्यवस्था भी छै जेनाकि पहिले लड़की पहिले जमानामे लड़की सभ पढ़ि नहि पबै छलखिन हँ आब पढ़ि लै छथिन आओर पढ़ि लिखिकऽ किछु बनि जाइ छथिन माँ बापके ग्रो गौरव करबबै छथिन सिर ऊँचा करबबै छथिन आओर हमरा सभके इलाकामे आसपासके अथीमे हॉस्पिटल भी हय अछि आओर कचड़ा फेकऽके व्यवस्था भी कयल गेलैये हमरा सभके इलाका मे आओर मुजफ्फरपुरमे बहु मुजफ्फरपुरमे जिलामे बहुत किछु अच्छा अइ देखऽके लेल जेनाकि कचड़ा फेकऽके व्यवस्था अइ पानिके सुविधा अइ जेना सड़क पहिले नहि छलैय आब सड़क भी ब्य बनायल गेलैये आओर हमरा सभके इधर पहिले गाड़ी नहि चलै छलैए आब गाड़ीके सुविधा भी गेल कयल गेलैय ट्रेन ट्रेन भी नहि छलैये पहिले आब ट्रेनके व्यवस्था भी कयल गेलैये आओर बस भी पहिले जेना अतऽसँ हमसभ पहिले दरभंगा जाइ छियै तऽ दरभंगा जाइके लेल पहिले बस नहि छलैये आब बस भी कयल गेले गेलैय मुजफ्फरपुर इलाकामे बहुत किछु नया कयल गेलैये आओर हम कहुँ तऽ अतऽके जे जेनामे मुखिया छथिन सरपञ्च छथिन बहुत किछुके व्यवस्था केलखिन हँ